ہندوستان میں ڈانس کے کئی مشہور رقاص ہیں جن میں پراچین شاستریہ ڈانس جیسے بھارت ناٹیم تامل ناڈو کتھک اتری بھارت کتھکلی کیرل کوچی پوڑی آندھرا پردیس اڑیسی اڑیسہ منی پوری منی پور موہنی اٹم کیرل اور ستریہ آسام شامل ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں لوک ڈانس کی ایک سمردھ روایت ہے جس میں گجرات کا گربا اور ڈانڈیا پنجاب کا بھانگڑا اور گدا مہاراشٹر کا لاونی اور آسام کا بیہو بہت پرسدھ ہے رکمنی دیوی ارنڈیل جنہوں نے بھارت ناٹیم کو دوبارہ

اور کتھک کو ماہک پنڈت برجو مہاراج بھارت کے کچھ پرسدھ اور سمانک سمانت ڈانسر ہیں ان کلاکاروں نے اپنی کشلتا اور کلا سے ڈانس ان روایتوں کو ویشوک استر پر پہچان دلائی